छात्रवृत्ति आवेदन के लिए हमें इ पी एफ योगदान के प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले हमें एक साइड ऑनलाइन साइट रहती है जो गवर्नमेंट द्वारा मर मेंबर होम वह खोलनी पड़ती है उसको खोलने के बाद हमें उसमें आइ डी डालना पड़ता है पड़ती है और उसका पासवर्ड डालना पड़ता है फिर हमारी पासबुक की जानकारी खुल जाती है